میرے خیال میں مٹی کے اندر جو دوائیں وغیرہ ڈالی جاتی ہے کیڑوں کو مارنے کے لیے وہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے مٹّی کو کیونکہ اس میں اتنی زیادہ کیمیکل ہوتی ہے اور ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری مِٹّی کو خراب اور برباد کر دیتے ہیں یہ تبدیلی تو میں بہت بار دیکھی ہے پہلے کی زمین میں تھی کھیتی کے لیے اب اس جگہ پر وہ اناج پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس اناج کے دانے بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کی پیدا وار بھی کم ہوتی ہے لیکن انسان کی انسان کر بھی کیا سکتا ہے وہ تو مجبوری میں ان دواؤں کا استعمال کرتا ہے کیونکہ اگر دوائیں نہیں ڈالی جائے گی تو اس کا سارا آناج ہی خراب ہو جائے گا جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہے لیکن اگر اس کا کوئی بدل نہیں آیا تو مستقبل میں یہ ساری مٹّی اور یہاں کی زمین ان دواؤں کی وجہ سے خراب ہی ہو جائے گی تو اس کے لیے اس کے بدل کی بہت سخت ضرورت ہے تا کہ آنے والے دنوں میں بھی خوب اچّّھی کھیتی ہو سکے